میری نظر میں کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہے کیونکہ کاروبار انسان کو مضبوط بناتا ہے اور کاروبار سے انسان کو مالی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کاروبار کو چھوٹے سے بڑا کرنے کی خواہش رکھے اور کوشش بھی کرے بات چھوٹے کاروبار کی کریں تو اس میں کافی کاروبار ایسے ہیں جن کو لوگ چھوٹا مانتے ہیں مختلف قسموں کے چھوٹے کاروبار کیے جاتے ہیں جس میں سرمایہ یعنی پونجی کم لگائی جاتی ہے اور جب سرمایہ کم لگتا ہے تو منافع بھی کم ہی ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں مثال کے طور پر ایک دکان کھول کر بیٹھ جائیے کسی بھی چیز کی چھوٹی دکان چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے جیسے چائے کی دکان پوشاک کی دکان یا کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کی دکان